हेल' आदा आादाया गौरांभेलि रेस्टुरेन्टनि रेसिपसन्साव थायोना आदा मानि अर्डार होनो सानदोंमोन अर्डारा जाहैबाय नोंथां मोननि रेस्ट्रेन्टआव मा मा जाग्रा मुवाया बांसिनहाय फान्नो हायो बा सेल जायो पिजाया बांसिन आरो बारगार आरो सावमिन अ बेफोर बांसिन सेल जायो नामा आंनो मोन्थाम रोखोमनि जाग्रा नांगौमोन बेखौनो सिक्केन सावमिन ओमफ्राय पर्क मम' आरो बे बांसिन सेल जानाया पिजा होन्नानै खिन्थादोंमोन ना बेखौनो नांगौ जादोंमोन आरोना आमफ्राय बेखौ अर्डार खौहाय एडड्रेसा होफैनो गोनाङाहाय गोजोनपुरिनि बाइलेन टेनाव होफैबानो जाबाय आदा